हा माने सिखी हुई आर्ट मूंखे बचपन खां ई आर्ट जो खोड़ शौक़ु आहे मां कॾहिं फ़्री बि वेठी हुई आहियां घर ते त कोशिश कंदी आहे कुझु न कुझु ठाहियां अॼुकल्ह डी आय वाय क्राफ़्ट्स हलनि था मां कुझु न कुझु जीअं कोई पुराणी शइ बि पेई हूंदी आहे घर ते मां त हुनखे सोचंदी आहियां कि मां कीअं ठाहियां हुनखे और किथे मां हुनखे डेकोरेशन पर्पज़ लाइ यूज़ कया और मूंखे आर्ट ठाहिणो बि ॾाढो सुठो लॻंदो आहे माने लखनऊ यूनिवर्सिटी ड्रॉइंग कई हुई हुते छाहे कि अलॻि अलॻि क्लासिस हलंदा आहिनि जहिड़ी बि तव्हांखे सिखिणी अथव त पहिले त हुते सिखी मांजा पेरेंट्स बि ॾाढा सपोट कयो हुओ अॻिते वधि अॻिते वधि ॾाढो सुठो लॻंदो आहे जॾहिं कॾहिं कॾहिं कोई मिलंदो आहे और चवंदो आहे हा तुंहिंजी आर्ट सुठी आहे और अॼुकल्ह त सोशल मीडिया जो हेतिरो उहो आहे इंस्टाग्राम ते तव्हां पोस्ट करे रखो त हुते लाइक्स मिलंदा आहिनि कमेंट्स मिलंदा आहिनि त हुते तव्हांखे हिकु मोटीवेशन मिलंदी आहे कि न तूं करे सघंदी आहियां मतलबु तुंहिंजो कमु ॿियनि खे साम्हूं वारे खे पसंदि अचे थो त तूं अॻिते वधी सघंदी आहीं